हेल'

अ दे मा मानो नांगौमोन अ अ गोबाव जाबाय आं रिटायार जानाया गोबाव जाबाय अ थु थावजेन्ड ट्रियावनो जानाय ए मा मावनो आरो बुरि मानसिया आथिंबो लेंग्रि खेबनै आथिं बायबाय अ बिस बोसोर सिगां खेबसे बायदोंमोन त्रिस बोसोर उनाव आरो खेबसे बायदों दा नेइल लगायबाय नेइल लगायनानै सिङाव गजाल दङ आरो नङा आरो मा खालामनो आथिंजों आथिंजोंबो थाबायनो हाया लेंग्रि ओंखायनोसो ओइ मा खालामनो बिदिनो ओरैनो थानो बायो आं माबा माबि फिसाजोनि न'आव थांब्लाबो ओंखाम सोंखाम गासैबो सङो आं बासन माजियो गसंनानै बेनि उनाव सिथ्ला सिबो आरो न'आव फैब्लाबो इखान सिखान जि सुनाय आरिनाय गावनि खामानिफोरखौ मावनानै लायो ओं अ ओं आरो बै माबा आरो माबा एक' फुङाव मर्निं अवाक खालामनो मोजां मोनो आं मर्निं अवाक आव थाङो लासै लासै लावथि लानानै मर्निं अवाक खालामनानै एसे योगा खालामो आरो आथिं बायनायखाय एखमब्ला फिसाजोनाव बेरायनो थाङो आरो एखमबा बै क'क्राझाराव दङ क'क्राझाराव फंबाय दङ आंहा आरो माबा दङ सानै फंबाय दङ सासे दुइसिना मेडिकेलाव दङ बेहायबो थाङो आरो नङाब्ला आंनि गुमै दङ आंनि जावजा बिब' दङ बिसोरनाव थाङो

दे साबायखर